मी आतां फूड आयटम्सांचीं नांवां सांगत दाळ भात पनीर चिली चिकन चिली चिकन शाकोती आंबो पेर चिकू गाजर टमाट बटा तांबडी भाजी दूद धय एप्पल बिस्कीट केक कप कक आयस्क्रीम सामोसा जलेबी गोबी मंचुरियन शेव पुरी पानी पुरी भलपुरी दही पुरी मसाला डोसा इडली सांबर मेदू वडा कस्टर्ड पुडींग गोडसा कापा लाडू नेववरे गुलाब जाम शंकर पाळी चकरी रसगुल्ला वांयंगी हिरवी मिरसांग कानो लसूण मीठ साकर हळद म्होंव मटन पाव नुस्तेंक आनी काजू